पहले बहुत दिक्कत थी लड़कियों के लिए स्कूल दूर दूर था गाँव में स्कूल नहीं था लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी यहीं स्कूल जाने के लोग जाने भी नहीं देते थे पहले औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे बाहर मत जाइए तो पर्दे में रहिए और पर्दे में घुट के परेशान रह जाती थी लेकिन अब अब इनको सब सुविधा मिल रही है गोर्मेंट की तरफ से सारी सुविधाएँ मिल रही है कहीं भी जा सकते हो महिला हेल्पलाइन कई नंबर दिए गए कोई दिक्कत आती है तो तुरंत फोन कीजिए बीस मिनट में सुविधा मिलेगी तुमको बहुत कुछ हो गया पहले से लड़कियाँ तो पायलट हो गई लड़कियाँ डी एस पी एस पी डी एस पी हो गई पहले लड़कियों को यहाँ तक की घर में रहो स्कूल दूर था अनपढ़ थी बेचारी उनको ज्ञान नहीं था क्या करें लेकिन अब लड़कियाँ पढ़ी लिखी है आज लड़कों से अधिक हैं लड़कियाँ अपने किसी कार्य में हर स्कूल में शौचालय अलग बनवा पहले तो एक ही होता था लड़कियाँ बेचारी दुखी होती थी लेकिन अलग शौचालय बना दिया हर स्कूल में सारी व्यवस्था हो गई उनको फीस देना कपड़ा देना खाना देना सारी चीजें यानी यहाँ तक कि घर से आने जाने की सुविधा भी अब सरकार दे रही बस लड़कियों को स्कूल ले जाओ घर छोड़ कर आओ सारी को लड़कियों को मिलवाओ लड़कियाँ अब ठीक है बढ़िया संपन्न है नारी नारी सम नारी मेरा भारत वर्ष नारी नारी सम्मान देश है लेकिन पहले नाम का था लेकिन नाम के नाम पर अब तो नाम के नहीं अब तो घर का हो गया पहले नारियाँ बोलती थी मैं घर वाली हूँ घर वाली यानी पत्नी लेकिन अब अब सरकार ने उनको घर वाली बनाए घर दे दिया घर वाली से बहन हो गई अब सरकार ने किया ऐसा बहुत कुछ किया अब तो इससे अधिक सरकार क्या करेगी उतने में उनको संपन्न रहना चाहिए स्वयं के लिए कुछ करना चाहिए अब कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए अब कोई परेशानी नहीं है अब नारी अधिकारी अधिकार उनको इतना ज्यादा मिल गया है वो संपन्न है यहाँ तक रासन कार्ड में भी महिला मुखिया बनाई गई हैं ये मुखिया महिला ही रहेगी परिवार का नाम रहे महिला मुखिया बनेगी इनको आगे बढ़ाइए नारी सम्मान देश हमारा भारत वर्ष इसलिए कहते हैं भारत माता की कोई नहीं बोलता फौरन माता की अमेरिका माता कोई नहीं बोलेंगे कि भारत माता जी भारत हमारा माताओं का देश है लड़कियाँ ही हमारी पत्नी हमारी माताएँ हमारी बेटीयाँ लड़कियाँ ही बनती हैं उनको बढ़ाइए उनको आगे निकालिए किसी भी तरह के उनको दिक्कत ना हो नहीं आने पाए सहयोग करिए और वैसे तो अब हर माँ बाप सेव कर रहा हर माँ बाप अब लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ यानी किसी भी क्षेत्र में उनको आगे निकालो हर माँ बाप चाह पहले नहीं चाहते क्योंकि दूर दूर स्कूल था लड़कियों को कुछ हो गया कौन क्या करेगा मेरी लड़की कहाँ पहले ऐसे था अब बिल्कुल नहीं अब सब निश्चिंत है लड़कियाँ कहीं भी जा सकती हैं किसी क्षेत्र में सब कुछ उनको मिलेगा कोई दिक्कत नहीं और हाँ महिला हेल्पलाइन कई चीजें निकल गई है नंबर ऑन मिल गया सबको बीस मिनट में उनको तुरंत तत्काल सहायता मिलेगी बहुत सरकार ने बहुत कुछ किया मेरे लिए ठीक है और क्या कहें ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं